دوڑنے والے افراد کے لیے صحتمند اور معتدل غذا بہت ضروری ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹس پروٹین اور فیٹس کا مناسب توازن سے استعمال آپ کا اسٹیمنا اور انرجی کو بڑھاتا ہے جیسے کاربو ہائیڈریٹس یہ آپ کے جسم کے لیے اصل انرجی کا ذریعہ ہیں پاستہ براؤن رائس اوٹس اور روٹی جیسے معقول کربس ہیں جو آپ کی دوڑ کی تیاری میں مددگار ہو سکتے ہیں دوسرا ہے پروٹینس یہ آپ کی مسلس کو مضبوط بنانے اور ان کی ریکوری کے لیے ضروری ہوتے ہیں چکن مچھلی دالیں انڈے اور نٹس اہم پروٹین سورس ہیں تیسرا فیٹس ہیلتھی فیٹس جیسے کہ اولیو آئل نٹس اور اواکاڈوس بھی آپ کو انرجی فراہم کرتے ہیں جو لمبی دوڑ کے لیے ضروری ہوتے ہیں دوڑ کے دوران اور اس کے بعد پانی کا برابر استعمال ضروری ہے پانی کی کمی ڈیہائیڈریشن سے تھکان چکر آنا اور انرجی کا لیول کم ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ عرصہ دوڑتے ہیں تو آپ کے جسم سے پسے کے ذریعے الیکٹروٹائلس نکلتے ہیں ایسے میں پانی کے ساتھ ساتھ سوڈیم پوٹاشیم اور میگنیشیم کے برابر استعمال ضروری ہیں جو آپ کو ڈی ریہائیڈریشن ڈرنک سے مل سکتا ہے